आं दाख्लै क'क्राझार स्टेसननिफ्राय फैनायाव सासे द्रायभारखौ जा मोजां मोनबोदों जि मोजां सालायनानै लाबोदोमोन बेहाय आं गिदोंमोनसो हरनि समाव हारसिंहाय हिनजाव मानसि बोरै नसिम थांनो होन्नानै नाथाय बियो जा मोजां गिनाङा बाजै गिनाङा आं दोनलांगोन होन्नानै आंखौ नसिम गुरै राव रायलायनानै दोनबोदों बिराद मोजां मोनदों आं गोजोन्नाय मोनदों भाराफोरखौबो दस्राफोरबा इसे बुरजा हरनि समाव दोनलांनाय होन्नानै इसे बुरजा बियो बेहा बिदिनो लाग्रा बायदिनो लाबाय बांद्राय बुरजाबो दाबियासै ओंखायनो गोसोआव बिराद गोजोन्नाय मोनबाय आं बेबायदि दायभारखौ बिराद गोजोन्नाय थाबाय आं आंखौ नसिम मोजाङै मोजां दोनबोनायनि थाखाय बिनिखायनो आंनि गोसोआ बिराद गोजोन्नाय मोनबाय